हलो बोलिए

बोलिए ना आवाज़ नहीं जा रहा है क्या आवाज़ नहीं जा रहा है

बोलिए होटल मिलेगा चाहिए रूम मिल जाएगा पैसा लगेगा दो हज़ार पच्चीस सौ रुपया लगेगा

अभी देखिए इतना महँगाई के दुनिया है इतना महँगाई बढ़ रहा है यही सब है हाँ हो जाएगा कुछ कम सर यह आइए होटल में आइए अपना आइए होटल बुक कीजिए हो जाएगा कुछ कम बेसी तो होवे करता है हो जाएगा कम वैसी कुछ

जी सर पारक है होटल का घूमने बगल में अच्छा जे पारक है घूमने वाले है वह भी मिलेगा सबको घूमने ऊमने आपको खाने पीने का सब चीज़ मिलेगा

रूम का क्वालटी सही है सर रूम आइएगा देखिएगा तब तो मालूम पड़ेगा रूम आइएगा देखिएगा तब न मालूम पड़ेगा कैसा रूम है नहीं है क्या खाना आप ऑडर कीजिएगा उसी तरफ़ से न खाना फिर मिलेगा आपको

हाँ पारक है घूमने वाले है पारक

हाँ टिकट लगता है टिकट है टिकट है कोई दो सौ का कोई अढाई सौ का कोई पाँच सौ का कोई एक हज़ार का यही टिकट है